पयली लोक नाटकां पोवपाक वयताले तियात्रांक वयताले ती पपॅटांचे श्यो जाताले ते पोवपाक वताले व्होड्यांचो खेळ पेवपाक वयताले बट आताच्या वर्सांनी हे सगळे खंय पळोवपाकूय मेळना आनी लोकांक पळोवपाची उमेदूय उल्ली ना लोक आतां नॅटफ्लिक्स पळयता वेगवेगळ्या वॅब सिरिज पळयता आयनॉक्सांनी पिच्चरांक भोवता तशेंच वेग वेगळ्या तरेचे मनोरंजनाचे खेळ खेळपा वता जशे की बंजी जंपींग अश्या तरेन आमचे मनोरंजन करपाची आमची शैली सुद्दां बदल्लेली आसा आमच्या ह्या जसो जसो काळ बदल्ला तसो